पद म्हणटना कूड आनी आमचे तोंडा वयले हावभाव दाखोवप हे खूब गरजेचें आसता आनी हांव पदां म्हणटा तेन्ना हाचेर विशेश लक्ष दवरतां जशे तोंडाचेर हावभाव आसा ते त्या पदाच्या लागींच आसपाक जाय आनी ते एक्सप्रेशन्स तें फेशीयल एक्सप्रेशन्स दाखोवप खूब गरजेचें अशें म्हाका दिसता म्हणून जेन्ना जेन्ना हांव पद म्हणटा तेन्ना तो एक परफोमन्सूच आसता लोकां मुखार सादर करतना जर हांव एक सॅड पद घेतां दुख्खी पद घेता जाल्यार त्या बशेन ताजी इंटेनसीटी दाखोवपी फेशीयल ऍक्सप्रेशन्स हांव दवरतां जर तें एक खोशयेचें पद आसा जाल्यार त्या बशेन हांव उमेद दाखोवन म्हजे तोंडावयले हावभाव दाखोवन आनी बारीकसो कुडीचो डान्स करून हांव तें सादर करता